ویسے تو انڈین بہت سارے فلم ستارے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں اور بہت اچھی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں فلموں میں لیکن میں سب سے زیادہ پاکستان کے کچھ ستاروں کو پسند کر ہوں جن کے جن کی فلمیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور ان سے میں ذاتی ذاتی طور پر ملنا بھی چاہتی ہوں اگر میں اگر کہیں تو کہ سب سے زیادہ ہم وہاج علی اور فیروز خان ان سب اداکاروں سے ملنا چاہتے فواد خان یہ سارے بہت ہی اچھے فلمی ستارے ہیں اور انہوں نے جو ڈرامہ دکھایا ہے فلم دکھایا حقیقی طور پر انہوں نے حقیقی زندگی پر دکھایا ہے جو واقعی دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوا اور ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ہم ان سے مل کر سب سے پہلے ان کی زندگی کی اس نے اپنی زندگی میں کن کن مشکلاتوں کا سامنا کیا ہے ہم وہ جاننا چاہیں گے اور پھر ان سے جو ہمیں انسپریشن ملیں گی وہ ہم اپنے اپنے اوپر اتارنا چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ ہم بھی اب مشلات کا سامنا کر کے اپنی زندگی کو ایک آسان جگہ پر پہنچائیں ان کی زندگی کی کہانی سننا چاہیں گے ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کتنی محنت کرتے